रेडीमेड कपड़ा यह होता है जो जिसको मतलब पसंद रहता है रेडीमेड कपड़ा वह रेडीमेड कपड़ा खरीदता है तो रेडीमेड कपड़ा में यह होता है कि उसमें अलग अलग फैसनदार कपड़ा आता है बहुत लोग को पसंद है रेडीमेड कपड़ा जैसे कि उसमें जीन्स उन्स आता है जीन्स है जाकिट है बहुत से तरीके के टी सर्ट हैं यह सब रेडीमेड में आता है इसको सब बहुत ज़्यादा ही यूज करते हैं और जो सिले हुए कपड़े होते हैं तो उससे यह फ़ायदा रहता है कि वह फ मतलब फटता नहीं है जल्दी तो उसको बहुत लोग पसंद जो उतना फैसनदार नहीं होता है तो उसको यूज करते हैं सब मतलब कि उसका जो मियानी फियानी मियानी रहता है वह कभी फटता नहीं है रेडीमेड सिलाने वाला कपड़ा तो उससे बहुत अच्छा लगता है जैसे मतलब कि हमको जैसे करवाना रहता है कि हमको फ़िटिंग पहनाना है तो वह लोग फिटिंग सिल देते हैं और जिसको झोल झाल पहनना रहता है तो वह झोल झाल बनवा लेते हैं अपना तो इसे सिलवाने के मतलब सिलवाना जो कपड़ा रहता है तो अपने हिसाब से सिलवा लेते हैं हम लोग और रेडीमेड में क्या होता है कि रेडीमेड कपड़ा हम लोग खरीदे तो छोटा हुआ तो उसको मतलब कि फेरवा देते हैं अगर बड़ा हुआ तो उसको कटवाना पड़ता है जैसे कि अगर झोल झाल हुआ तो उसको दबवाना पड़ता है यही सब होता है तो उसमें फ़िटिंग कपड़ा नहीं मिलता है जल्दी तो इसमें जो रहता है जो सिलवाना पड़ता है तो इसमें अपना हम लोग नाप उप कर बढिया से तो उसको हम सिलवा लेते हैं जैसा मेरा मनपसंद कपड़ा रहता है उसको हम सिलवा लेते हैं कि हमको छोटा पहनना है हाफ पहनना है तो उसको हम लोग सिलवा लेते हैं उसमें रेडीमेड में झोल झाल रहता है तो उसको दबवाना पड़ता है कटवाना पड़ता है यही सब होता है